हाँ हाँ ठीक छियै समयके एहन समय आइ काल्हिमे बीत रहल यऽ समय समय आब कते दिन रहत नहि रहत समय कनिए रौद भए जायत तऽ कनि नीक लोकके देहमे गर्मी आबैए नहितऽ ठण्डामे लोकके अकछ पड़ि जाइए

मालजालके मालो जालके बड़ दिक्कत यऽ लोकोके बड़ दिक्कत यऽ बड़ समय कते दिन रहत नहि रहत गर्मीमे कनि नीक लगल कनि बुलल टहलल कनि सुनिए हाँ गाछ वृक्ष लगै लिऽ नहि तऽ हावा बिहारि कनि ठण्डीमे कनि जाड़ हुऽ लगै छै कनि गर्मीमे कनि नीक लगल गाछ वृक्ष लगेलक तऽ कनि नीक लगल हवा लगल जे जेना लोकके कनि एते दिन बहसमे कते दिन रहत कते दिन ठण्डी आओर रहत ई देखलियौ हाँ रहत

ओ बारिशोके महीना ई महीना बारिशो कनि बरसि जाइ छै ने एगो बरसा होनाइ जरूरी छै